हाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर चारों तरफ़ पेड़ पौधे हैं पहाड़ है क़िला है जो ग्वालियर में है हज़िरानी यहाँ से और सभी लोग रहते हें जो जंगल था वो साफ़ हो चुका है कटाई हो चुकी है लुगवागो ने अपने अपने घर बना लिए सभी लोग वहाँ पर रहते हें और पेड़ पौधे सभी लोगों ने अपने अपने घर में लगा रखे हैं छोटे छोटे गमले वग़ैरह इस तरीक़े से सभी लोग रह रहें हें और काफ़ी तरक़्क़ी हो रही है धीरे धीरे काफ़ी लोग रहने लगे हें पहले जंगल था अब पहाड़ी वो चारों तरफ़ कालोनियाँ बस गई हैं लोग वोग रहते हें काम करते हें किसानी मज़दूरी सभी चीज़ करते हें अपना जीवन चला रहे हैं ग़रीबी अमीरी में हर तरीक़े से लोग वोग वहाँ पर रहते हैं